औ ओ लोगो आं नोंनावहाय बे नोंसिनिफ्राय दादगारि बास फैयो ना ओ खयथानिफ्राय खारोथाय फुङावहाय

अ' गंनैल'खा नामा ए ओमफ्रायहाय मोनसेया साटथा मोनसेया आटथा होन्दों नामा अ ' ओमफ्रायहाय

अ ओमफ्रायहाय माबा बे नोंसिनि दादगारिनिफ्राय गुवाहाटि थांग्रा बास खारो होननानै खोनादोंमोन आं दा खारो ना खाराथाय लोगो अ अ ए अ अ ए नोंसिनि दादगिरिनिफ्राय उइंगार खारा नामा ए अ अ ओमफ्राय बिदिनो बङाइनिफ्राय नोंसिनिसिम थांनाय गारिआ खयथानिफ्राय खारफिनोथाय

ओम अ बेखौनो मोनथियामोन नालाय बेखायनो नोंनावहाय खबर लादों आरो आं अ अ जोंनिथिं बांद्राय बिदि बास खारनाय गैयाना अ बेनिखायनो नोंसिनिजोंहाय खारो होनना खोनाना सोंहरदोंमोन आं

औ औ औ दे होनबा लोगो बेखौनो सोंहरदोंमोन आं औ दे औ